दिक्को हां ग्रांऽ च जेह्ड़े सरकारी स्कूल न उत्थें दे बच्चें गी कोई ज्ञान चंगा जेहा नी लभदा ऐ उत्थें दी मास्टरआनी ते मास्टर ने ज्ञान नी होंदा ऐ अनपढ़े लग्गी जंदे न सरकारी स्कूलां बिच्च ते उं'दे कोला कोई सुआल जबाब कीता जाए ते उ'नें मास्टरें कोला कोई कोई प्रश्न दा कोई नामोनशान नी होंदा ऐ ते ओह्दे न बच्चे बी अपने मास्टर मास्टरैनी कोला कोई ज्ञान नी प्राप्त करदे न ते सरकार कोला ते सरकार नू कठोर नियम चुक्कने चाहिदे न ताकी जेह्ड़े साढ़ै ग्रांऽ दे बच्चे न ओह् बी शैल ज्ञान प्राप्त करियै अपने देश दा नांऽ रोशन करन ते अग्गें बड़न